मैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ जन्मदिन मनाना पसंद करता हूँ क्योंकि इनके साथ ही मुझे जन्मदिन मनाना बड़ा अच्छा लगता है इस दिन मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार मेरे घर पर आते हैं और जन्मदिन की तैयारी करते हैं गुब्बारे मोमबत्तियाँ केक और कुछ सजावटी समानों के साथ एक हॉल को सजाते हैं उसके बाद फिर जन्मदिन मनाया जाता है और जन्मदिन का एक अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि मेरे दोस्त का जन्मदिन कुछ दिन पहले था जिसको हमने सभी साथ मिलकर बनाया इसमें हमारे सारे दोस्त शामिल थे इसमें हम लोगों ने अपने दोस्तों के लिए केक और कुछ सजावटी सामानों के साथ हमने हाॅल को सजाया और उसका जन्मदिन मनाया और उस दिन हमने डांस किया और बहुत मस्ती की